जोंहा न'खराव आबाद मावनायाव दा आलि खोनाय बायदि सिना खोथिया फुनायफ्राव जोंहा मालायखौ हाजिरा खामला लानाङो दा खामलायावबो दा माइ गायनायाव खोथिया फुनायाव ओ दा आरायस' निफ्राय थिनस'थाखा जाबोबाय आरो आलि खोनायफ्रा सारिस'आरो सारिस' फैसा होसे होनानै जोङो ओंखाम जाहो नांगौ आरो बे ओंखामजों लोगोसे जुमाय बेदर होनांगौ बिदि जुमाय बेदर होनो हायाब्लानो जोङो रायजोफोरनिफ्राय जोङो खामला बेफोरबायदि ओ हाजिराखौनो मोननो नागिरा बिनिखायनो जोङो जाहोनाय लोंहोनायखौबो मोजां होनो नांगौ जायो दा जोंहा माइ गायनायफ्राव हाजिरा खामला नङाब्लाथाय जोङो सोलिनो हाया बिनिखायनो जोङो दा दा ट्रेक्टर एवनायावब्लाबो जोङो ट्रेक्टर एवनोबो मानसि न'खराव ट्रेक्टर फिसा दङ नाथाय जोङो हाजिरा लानो गोनां जायो बे ट्रेक्टर एवनायावबो जोङो फैसा थाखा नङाब्ला जोङो सोलिनो हाया मानो होनब्ला गुबुनखौ लायाब्ला जोङो दा खेथि बाथि मावनोबो हाहैया जाहैयो बेनिखायनो जोङो दा आबाद मावनायाव मालाय गुबुनखौ नांगौ जाथारो जाबाय